جی میم میں اشوک سے بات کر رہی ہوں اشوک ٹریول سے بتائیے اچھا تو میم میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کو سب کو تو ایک ہی ساتھ جانا ہوگا نا یا الگ الگ کار وہ چاہئے مطلب فور سیٹر اور الگ اچھا تو میم آپ کو سیون سیٹر چاہیے ہوگی تو میم بتائیے کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لئے اچھا میم اچھا تو میم یہ جو آپ کو علی گڑھ سے لکھنؤ کے لئے جو کار پڑے گی نا اُس کا رینٹ پڑے گا آپ کو پانچ سے چھ ہزار روپے ٹھیک ہے اور یہ جو رینٹ ہوگا نا یہ آپ کو سچ برڈ سنچری سے باہر باہر کا ہوگی کیونکہ اُن کے اندر نا اُن کی اپنی جیپ چلتی ہے تو اُس کا کرایہ آپ کو خود دینا پڑے گا اور ٹکٹ بھی آپ کا اس کا خود اُس کا خود ہی لینا پڑے گا اُس کے چارجز اِس میں نہیں ہوں گے اور تو میم آپ مجھے بتا دیجیے کون سے دِن کی بک کرنی ہے آپ کی

اچھا اور میم کس ٹائم پر پک اپ کرنا ہے سکس او کلاک اچھا تو میم آپ نا مجھ کو کیش پیمنٹ وہ کیا کیش پیمنٹ تو ہمارے یہاں پہ چلتی نہیں ہے آپ کو نا آن لائن پیمنٹ کرنی پڑے گی ابھی اَسی پرسینٹ اُس کے بعد ہی آپ کی بکنگ ہوگی اِس لئے کار بک کر رہے ہیں نا تو اُس کے لئے آپ کو پیمنٹ پہلے کرنی پڑتی ہے تو میں آپ نا مجھے اپنی میل آئی ڈی دے دیجئے میں آپ کو اُس کے اُوپر لنک سینڈ کر دیتی ہوں آپ اُس پہ پیمنٹ کر دیجئے گا پھر میں آپ کو آپ کی بکنگ کی ڈیٹیلس آپ کی میل آئی ڈی پہ ریورڈ سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے میم